हेलो नमस्कार सर मैं अनीता बात कर रही हूँ मैंने रानी को फ़ोन लगाया था बट उसका फ़ोन नहीं लग रहा है तो हम दोनों साथ में ही डिलीवरी ऑर्डर करने जाएँगे तो इसलिए मैंने उसको फ़ोन किया था पर आप बता सकते हैं कि क्या वो कितने देर में मुझे मिल सकती है अच्छा अच्छा एक दो घंटे में मिल जाएगी वह तो सर आप उसका नंबर दे दीजिए फिर मे को